جی ہاں اگلی نسل کو تاریخ پڑھانا نہایت ضروری ہے اور اس کی کئی اہم وجوہات ہیں جو صرف تعلیم تک محدود نہیں بلکہ شعور شناخت اور مستقبل کی بہتری سے بھی جڑی ہوئی ہے کیوں تاریخ پڑھانا ضروری ہے اپنی پہچان اور جڑوں سے جڑنے کے لیے بچے جب جانتے ہیں کہ ان کے آباد آباؤ اجداد نے کیا قربانیاں دیں کس کس طرح جدوجہد کی تو ان کے اندر قوم خاندان اور ثقافت کا فخر پیدا ہوتا ہے غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تاریخ میں یہ سکھاتی ہے کہ ماضی میں کیا فیصلے درست یا غلط تھے تاکہ ہم وہی غلطیاں دوبارہ نہ کریں کیا بچوں کو تاریخی کہانیاں سنانا مفید ہے بالکل خاص طور پر کہانیوں کی شکل میں بچے جلدی سیکھتے ہیں دلچسپی پیدا ہوتی ہے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے مثلاً پانی پت کی جنگ کی کہانی رنجیت سنگھ کی بہادری رانی جھانسی کی شجاعت انیس سو سینتالیس کی ہجرت کی حقیقت یا اپنے گاؤں کے بزرگوں کے تجربے یہ سب کہانیاں بچوں کو زندگی کا سلیقہ اور قوم سے محبت سکھاتی ہے